जेना हर मौसमके आधार पर पौधाके लेल सावधानी बरतल जाइत छै गहुँमके खेतीमे जे छै से पहिले बिआ बोअल जाइत छै समय समय पर पानि देल जाइत छै ओकर बाद जे छै से ओहिमे खाद देल जाइत छै और जेना खेती जेना जेना पौधा बड़का होयत छै ने ओना ओना ओकरा पालऽ पड़ैत छै आओर जहने कनिक गहुँम फूटऽ लागल तऽ फेर ओहिमे खाद देल जाइत छै आओर गहुँम पकलाके बाद फेरो जन लगबा कऽ ओहिके काटल जाइत छै आओर धानके खेती सेहो तेनाहिते होइत छै पहिले बिआ बाग कयल जाइत छै आ ओकर बाद जे छै से खेतमे ओहिके उखाड़ि कऽ रोपल जाइत छै ओहिके लेल जन मजदूर सबके बहुत जरुरी पड़ैत छै आओर जन मजदूर सब जे छथि छै से मतलब ओहिमे काम करैत छथिन आओर समय पर जे छै से आब मजदूरो नहि भेटैत छै तऽ धानके खेतीमे तरह तरहके बेमारी लागि जाइत छै तऽ ओहिमे ओहिके इलाज करबाबऽ पड़ैत छै ओहिके दबाइ लाबऽ पड़ैट छै आओर तहन जा कऽ खेती होयत छै खेतियो करनाय जे छै से आब आसान नहि रहि गेल छै बहुत जे छै से मेहनतसँ खेती होयत छै आओर जेना भऽ गेल सब्जीके खेती हमसब करैत छियै तऽ सब्जीके खेती जे छै से हर समय समय पर खेती होयत छै टमाटरके खेती करैत छियै गोभीके खेती करैत छियै पालकके खेती करैत छियै मूलीके खेती करैत छियै तऽ विभिन्न प्रकारके खेती जे छै से हमरा मिथिलामे होयत छै आओर ओ खेती कयलासँ जे छै से हमर सबके घर परिवार गृहस्थ जे छै से सञ्चालन होयत छै आओर चलैत छै तऽ मौसमके आधार पर खेती होयत छै ठण्डाके टाइम जेना भेलैया तऽ गहुँमके खेती हमरा सबकेँ इमहर भऽ रहल छै गर्मीके खेती होयतै तऽ धानके खेती होयतै आओर दलहन खेती छै से एखन चालू छै आओर सरसो सरसोके खेती बढ़िआँसँ होयत छै हमरा सबके इमहर तऽ सरसो ई सब जे छै से फसलमे होयत छै आओर किसानके एहि सबसँ फायदा होयत छै तऽ अहाँ सब जे छै से मतलब हम जे अहाँकेँ बतेलहुँ जे मौसमके आधार पर सब खेती इमहर होत छै आओर दलहनके खेती करैया मसूरी राहड़ि अहू सबके खेती होयत रहैत छै तऽ हमसब जे छै से मिथिलामे रहि कऽ जे किसान छथिन ओ खेती पर आश्रित छथिन आओर तरीका तरीकाके खेती करैत छथिन